हेलो सर आपका आपका डिलिवरी बॉय जो था वह मुझे मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की है मैंने पिज़्ज़ा ओडर किया था आपके रेस्टोरेंट से उन्होंने आकर मेरे साथ बदतमीजी की है मुझे आपके रेस्टोरेंट या आपके जो भी हैं डिलिवरी बॉय की कम्प्लेन करनी है